बागवानी हमसभ जे छै से निन्यानबे इसबीमे शुरू कयलहुँ आओर बहुत दिक्कतदारीके सामना करऽ पड़ल ने जमीन ओइ तरहक छलऽ ने व्यवस्था ओइ तरहक छलऽ ने लोकलमे नर्सरीमे गाछ ओइ तरहक उपलब्ध भए पबै छलै हँ बहुत दूरसँ गाछ आनऽ पड़ै छलऽ हँ बीस बीस बेर जखन रोपै छलौहँ तखन एकबेर ओइमे जे छै से एकटा गाछ सुरक्षित निकलै छल हँ किएक कि नहि तऽ एतऽ व्यवस्थाके हमरा सभके सुचारू रूपसँ सही छलहँ ने ढङ्गसँ जे छै से ओकरा देखभाल केनिहार केओ छल हँ नोकसानो किछु किछु भए जाइ छल अपनो अनुभव नहि छल हँ जे मतलब ई चीज रोपल केना जाइ छै नर्सरीमे ओतऽ कहि देलक खाली जे एना एना एना एना ई सभचीज करबै जे एना खाद देबै एना बीया देबै एना ई करबै लेकिन एतऽ आबैत आबैत किछु प्राकृतिक आओर मौसम जे छै से सेहो सक्सेस नहि कए पबै छलै ओ गाछ तैं सक्सेस नहि कए पबै छलै बहुत दिक्क्तदारीके जे छै से सामना करैत हमसभ जे छै से बागवानी शुरू कयलहुँ आओर एखन जे छै से मोटा मोटी चालीस परसेन्टपर अयल हुँ हँ लेकिन हमरा सभके एखनो बागवानीवला जमीन रहितो व्यवस्था नहि रहै के कारण सक्सेसफुल नहि भए पाबि रहल छै आओर अहिठमा ढङ्गके जे छै से अहाँके गाछके ग्रोथ नहि बनि पाबि रहल छै अइ सभचीजके जे छै से दिक्कतदारी तऽ छै लेकिन बागवानी बहुत सुन्दर चीज छियै अगर कयल जाइ तऽ बहुत नीक चीज छियै ई